मां पिछले साल हिकिड़ो स्माट फ़ोन वरितो हुयो गैलेक्सी जे स्टोर तां गैलैक्सी नोट टू हुनमें हू ॾाढो सुठो आहे हुनजो कैमरा भी ॾाढो सुठो आहे और हुनजी रैम बि ॾाढी सुठी आहे कैमरे जी अगरि मां ॻाल्हि कयां त हुनमें फ्रंट कैमरो बि आहे और हुनमें मां असानी सां वीडियो कॉलिंग करे सघंदी आहियां जेकी असांखे ॾाढी साफ ईंदी आहे अगरि मां कनैक्टिविटी जी ॻाल्हि कयां त हुनमें क्लैरिटी बि ॾाढी सुठी आहे और हुन सां फ़ोटोस एंड वीडियो काफी सुठी ईंदी आहिनि मूंखे फ़ोटोग्राफी जो बि ॾाढो शौंक़ु आहे त मां हुनमां तमामु फ़ोटो खिचदी रहिंदी आहियां और अगरि मां हुनजी बैटरी जी ॻाल्हि कयां त बैटरी बि ॾाढी सुठी आहे और लंबे टाइम ताईं हलंदी आहे जंहिंजी वज़ह सां अगरि मूंखे किथे ॿाहिरि वञिणो आहे और हुनजी चार्जिंग बि ॾाढी जल्दी थी वेंदी आहे और लंबे चार्ज जल्दी थी वेंदो आहे और हुनमें हिकिड़ो फीचर हीअ बि आहे की मां हाणे हुनमें पंहिंजो जीमेल अकाउंट बि करे वरितो आहे और हुनमें मां हाणे ऑफिस जो कोई बि कम ॾिसणो हूंदो आहे त मां ॾाढी असानी सां हुनमें पंहिंजो किथे बि वञी करे ऑफिस जो कम करे वठंदी आहियां मूंखे लैपटॉप सॼो ॾींहुं पंहिंजे साण कोन्ह रखिणो पवंदो आहे मां फ़ोन ते ई सभु कुझु करे वठंदी आहियां और हुनजो हिकिड़ो हीअ बि बैनिफिट थी वियो आहे मूंखे की अगरि मां हुनमें ब्लूतुथ रखण चाहियां त आवाज़ बि हुनमें क्लिअर ईदी आहे बिल्कुलु